हैलो ओला मां देव थो ॻाल्हायां मां राम नगर वारो देव थो ॻाल्हायां तव्हां मूंखे सुञाणयव न मां तव्हांजो जाम झूनो गिराकु आहियां मां तव्हांजी गाॾी खणी गाॾी घुराईंदो आहियां हिते जाम नंढी नंढी ट्रिपूं हणंदो आहियां त ॿुधो न मूंखे पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ऐं मुंहिंजे घर वारा आहिनि पहिरीं त मां पंहिंजे घर वारनि सां गॾु वञिणो आहे त पहिरीं मां तव्हांखे हुनजो थो ॿुधायां मूंखे पंहिंजे घर वारनि सां गॾु वञिणो आहे टेशन ते ऐं हुतां खां पोइ मूंखे हुतां ट्रेन पकिड़नी आहे तव्हां मूंखे इहो मुंहिंजे घरां खां खणी मूंखे टेशन ताईं छॾे अचो मुंहिंजे घरनि वारनि खे बि ऐं मुंखे हिकु हे नंढी ट्रिप आहे त मूंखे तव्हांजो जेको माण्हू आहे उहो मोकिलियो ऐं मूंखे तव्हां हुनखे चयोसि की भई पंज मिंट अॻु अची करे बीहु रहे मूंखे बि हाणे कलाक में ट्रेन आहे त थोरो जल्दी अची वञे ऐं पोइ अची अची करे अॻियां बीहे घरिजे जीअं की भाई मुंहिंजा घर वारा आहिनि शांतिअ सां हुन गाॾी में चढ़ी करे पोइ असां हुते वञू स्टेशन ऐं ॿियों त तव्हांजो जेको माण्हू आहे उहो सुठो हुजणु खपे गाॾी तव्हांजी साफ़ु हुजणु खपे ॿियों त जेको तव्हांजो माण्हू आहे हुनजो फ़ोन नंबर मोकिले छॾिजो जीअं मां थोरो ॻाल्हाए वठासि हुन खां ऐं हितां खां मुंहिंजो मुंहिंजे घरां खां टेशन त घटि में घटि पंजवीह टीह किलोमीटर आहे त हिन करे थोरो टाइम बि लॻंदो त जल्दी मोकिलिजोसि माईअ खे माण्हूअ खे ॿियो त तव्हां अघु बि थोरो घटि लॻाइजो जीअं की मां तव्हांजो झूनो गिराकु आहियां त अघु बि त थोरो घटि लॻाइण खपे न ठीकु आहे ओला ऐं ॿियों मां तव्हांखे छा थो चवां की हिकु अगरि तव्हां हाणे घटि लॻाईंदव अघु त पोइ खे मूंखे पोइ वरी अॻियां बि समुझ में अचे भई तव्हां सां अॻियां मूंखे वरी बि ट्रिप हणड़ियूं आहिनि जाम त मां तव्हां तव्हांजो माण्हू ई घुराईंदमि ऐं तव्हांखे ई भई सभिनी खां पहिरीं रिकमैंड कंदुमि ठीकु आहे